جی ہلو جی سر جی سر بتائیں نہیں ون پلس میں تو سر بہت سارے ماڈل آ رہے ہیں آپ کو کون سے چاہیے ہمارے پاس اویلیبل ہیں نیو ون پلس فون کے اچھا ون پلس ٹویلتھ بھی ہے ہمارے پاس ٹویلتھ آر بھی ہے ون پلس کیا کہتے ہیں پرائز کیا ہے آپ کا سر ایک ون پلس نوڈ سی ای فور آ رہا ہے سر آج کل بہت جی بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا اور یہ سب نیو نیو ون پلس جی پرائز سب کے الگ الگ ہیں سر آپ کو کس رینج میں چاہیے ہاں تیس ہزار تک کے رینج میں چاہیے سر تو آپ جو ہے ون پلس ون پلس جو ہے ٹویلتھ لے سکتے ہیں دیکھیے پرائز تو اس کا بہت ہی زیادہ ہے تقریباً پچاس ہزار پلس ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ آفر چل رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بجٹ آپ کو انیس بیس کرنا پڑے گا ایکزیکٹ تو نہیں ہو پاتا ہے جی ون پلس ٹویل جی جی کیمرہ بہت شاندار ہے سر اس کا اور پانچ سو پندرہ جی بی اس کا انٹرنل ہے سب سے اچھی چیز تو یہ ہے جو ہم لوگ عام طور پر ایک سو بیس یا اور پھر جو ہے ہمارا ریم جو ہے یہ سولہ جی بی ریم کا ہے سر یہ اور پانچ سو پندرہ جی بی اس میں یہ ہے چونکہ عام طور پر ہم لوگ ایک سو ساٹھ یا ایک سو بیس جی بی یا فور جی بی ریم یا سکس جی بی ریم کا ہی استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ سہولت ہے جو ہمارے پاس یہ تقریباً پانچ سو بارہ جی بی اس کا انٹرنل میموری ہے اور سولہ جی بی ریم کا ہے سر دوسری چیز کیمرے کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کی تصویر اگر آپ لیں اس کا تو تصویر کبھی بھی سر زوم کرنے کے بعد یہ پھٹتی نہیں ہے جی سر میں بک کر دوں گا کب چاہیے سر آپ کو جی جی ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے لیکن اس کا سر آپ کو چارج دینا پڑے گا اگر دس کلو میٹر کے اندر اندر ہے تب تو کوئی چارج نہیں فری ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ کو چارج دینا پڑے گا سر سر اس کے ہیں کیا کہتے ہیں دو سو روپئے چارج ہوں گے بس ٹھیک ہے سر موبائل ہے تو ہم تھوڑا سا بہت سیفٹی کے ساتھ بھیجتے ہیں اس وجہ سے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے سر تو کیا کریں گے سر آپ شاپ پہ آئیں گے یا ہوم ڈیلیوری لیں گے آپ پیمنٹ کیسے کریں گے سر آپ آنلائن یا پھر کیش آن ڈیلیوری کریں گے اوکے سر شکریہ سر بہت بہت ٹھیک ہے سر اوکے بک کر دیتا ہوں ٹھیک اوکے ٹھیک ہے اوکے شکریہ سر